نوائزہ بچے کے لیے بچے کو اچھے سے بچے کو اچھے سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے بچے کو اچھے طریقے سکھانے چاہیے بچے کو اچھے سے اچھا سیکھ دینا چاہیے بچے کو اچھے سے اچھے سے پرھانا لکھانا چاہیے بچے کو اچھے سے کھانا کھلانا چاہیے ادب سکھانا چاہیے نہ نہلا دھلا کر بچے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ بچے بیمار نہ پڑ پائے پڑے بچے بیمار نہ پڑے بچے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے بچے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کپڑا صاف پہنانا چاہیے بچے کو ہر چیز صاف رکھنا چاہیے بچے کو صاف ستھرا رکھنے سے صحت مند ہوتا ہے بچہ بچے اچھے سے رہتے ہیں بچے خوشحال رہتے ہیں بچے بچے کو ادب اچھے سکھانے چاہیے بچے کی بچے بچے کو اچھی تعلیم دینی چاہیے بچے کو اچھے سے تعلیم دینی چاہیے بچہ بچے کو اچھے سے بیٹھ کر کھلانا چاہیے بچے کو تعلیم دینا چاہیے بچے کو اچھے سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے بچے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا رکھنا چاہیے بچے کو بچے کو صاف ستھرا رہنا کر دینا نہلا کر رکھنا چاہیے بچے کو صاف ستھرا کپرا پہنا کر رکھنا چاہیے بچے کو بچہ کو صاف ستھرا نہلا کر اچھے سے رکھنا چاہیے بچے کو بچے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے بچے بچے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے بچے کو اچھے سے ادب سکھانا چاہیے بچے ایک سال کے ہو جائے تو اس کو اچھے ادب دینا چاہیے اس کو اچھی سیکھ سکھانا چاہیے بچے کو اچھے سے رکھنا چاہیے بچے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے بچے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا رکھنا چاہیے